जय झूलेलाल मां बैलगाॾी जी दौड़ न ॾिठी आहे ॿकरीअ जी लड़ाई न ॾिठी आहे ना ई मुर्गे जी लड़ाई ॾिठी आहे छाकणि त इहे सभु जेके आहिनि गांव में थींदा आहिनि ऐं असांजे हिते शहर में न थींदा आहिनि हा हिते कुतनि जी लड़ाई ॾिठी आहे कुता पाण में ॾाढो विणंदा आहिनि हिक कुतो कंहिं कुते पोयां पेईजी वियो त चारि ॿिया अची वेंदा उहो न सोचींदा उहे छाजे लाइ था विणनि पोइ बि हुन सां विणण लॻी वेंदा पर हिते कुता पाण में खेॾंदा बि आहिनि अगरि तव्हां हिननि खे काई बॉल ॾियो या कुझु ॾियो पाण में हू खेॾंदा आहिनि हिक दफ़े जी ॻाल्हि आहे हिकिड़ा ॿार पाण में खेॾनि पिया बॉ बेट बॉल त उन्हनि जो बॉल कुते जे पासे में हली वियो मां ऑफिस में वेई करे उहो ॾिसा पियो हू कुतो बॉल खणी करे भॼी वियो हुओ हुनजे पोयां ॾुकिया त कुतो बॉल खणी करे भॼी वियो ऐं हुननि खे हू बॉल न मिलियो जय झूलेलाल